हमरा गाममे से मन्दिर अइ बहुत पूजा पाठसब करैए से आब कोनो पूजा पाठ भेल तऽ सभ अपना पूजा पाठ कएलहुँ आब मतलब जानिते तऽ छिए जे देखादेखी पाप देखादेखी पुण्य आओर कोइ अथीमे ठाढ़ भेल कोनो पदमे तऽ आब सभ मारि केलक जे हम हौँ तऽ हम हौँ हमरा ई चीज हुअए तऽ हमरा हुअए से बहुत अथी चलै हइ गेन से कतेक गारा गञ्जन ओहिलए बहुत तरहके बात भऽ जाइ हइ गेन तऽ हमरासभके गाममे तऽ धिआपुता आओरसभ अपन से खेलकूद करै हइ गेन कतेक इसकुल जाइ हइ कतेक नहि जाइ हइ गेन कतेक देखलक अथी बढ़िआँ अथी रहल तऽ चलि गेल नहि तऽ देखादेखी जे देखै छिए जे सबेरहिसँ कोइ मतलब खेलैलए गेल तऽ खेलिते उलिते रहल आओर से तऽ सब सबरङ्गके अथी भेल गेन से बहुत इहो गाममे अथी हो रहल हँ गेन जे मुखिए भेल तऽ मुखिएमे आब दस दस गो ठाढ़ भऽ गेल तऽ लोक किनका देतै गन वार्डेमे तऽ वार्डेमे बहुत अथी भऽ जाइ छथिन गन सरपञ्चेमे तऽ ओहोमे बहुत खड़ा होइ छथिन गन आब ओहोमे मुँह फुल्लाफुल्ली कएलक ओहिमे घोघाफुल्ली भेल ओन्नै ओ कहलक जे हमरा देब हमरा देब हमरा देब आब लोक जिनका जितैवला अथी रहल तिनका अपन देलक आओर कहलक जे ओ जिनका नहि जितैवला छथि कहै छथि देबै तब ने भोट अथी भऽ जेतै से नहि तऽ जे जितैवला छथिन तिनकरे अपन देलक आब ओ अपन गारागञ्जन अपनामे जे होइ गन ओकर कोइ एगो अपन अथी भऽ गेल